हा असां बैंकिंग ऐं बीमा जी भविष्य जी कल्पना कंदासीं छाकाणि त बैंकिंग सां असां खे ॾाढी फ़ाइदा आहिनि बैंकिंग बैंक अगरि न हूंदियूं त असां जो पैसो किथे वेंदो बैंक हुजणु त समाज मे सभिनि खां ज़रूरी आहे बैंक सां असां खे ज़रूरत पवण ते लोन मिले थो ऐं असां जा ॾाढी ई ज़रूरत ज़रूरतुनि जा पूरियूं थियनि थियूं बैंक सां असां जो पैसो पैसो सुरक्षित रहे थो असां जे गहना लौकर में सुरक्षित रहनि था त बैंक हुजणु ॾाढी ज़रूरी आहे ऐं ॿियो त असां जो बीमा बीमा हुजणु बि ॾाढो ज़रूरी आहे छाकाणि त अॻिते मां तव्हां खे ॿुधायो हो की बीमा सां घणी फ़ाइदा आहिनि त बीमा हुजणु असांजो जज़रूरी आहे बीमा में माण्हू पैसा विझंदा आहिनि त उन्हनि जो जीवन बचंदो कंहिं जो अगरि निधनु थी थो वञे त जीवन में उन्हनि जे माण्हू उन्हनि जे परिवारनि खे घणेइ फ़ाइदा मिलंदा ऐं अगरि उन्हनि जो को नुक़सानु थिए थो त भरिजी बि मिलंदो त असां जी हिन दुनिया में बैंकिंग ऐं बीमा जी ॾाढी ज़रूरत आहे और मां बैंकिंग और बीमा जी भविष्य जी कल्पना कंदसि